میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اور اس کو میں ایسے ہوٹل پر کھانا چاہتا ہوں جہاں پر بہت اچھی طرح صاف طرح بنانا چاہیے بنتی ہو کیوں کہ اس کے اندر جو مسالے ڈلے ہوتے ہیں وہ مجھ کو اتنے پسند ہیں کہ تاکہ میں ان مسالوں کو بھی کھا جاؤں مگر وہ کھانے نہیں چاہئیں وہ مسالے ثابت ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر اسٹارنیچ پڑی ہوتی ہے آہا بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے مانو لگتا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی چیز کھا لی ہم نے اور مجھ کو بریانی اتنی پسند ہے بہت زیادہ کیوں کہ میں گھر میں اکثر ماں سے بہن سے ممی سے کسی چیز سے کسی سے بھی میں بریانی کہتا ہوں بنانے کے لیے کیوں کہ بریانی مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس کو ایسے ہوٹل میں کھانا چاہتا ہوں بہت عالی شان ہوٹل میں بہت اچھی جگہ پر ایک بیچ ہو وہاں پر بالکل چیئر ڈلی ہو آرام سے لیٹ کر کھاؤں میں اتنی پسند ہے مجھے بریانی بہت زیادہ پسند آپ کو کیسی پسند ہے وہ آپ مجھے بتا دیجیے